म्हज्या वाठारांतल्या धार्मीक सुवातिंनी म्हणजेच देवळांनी वर्सभर वेगवेगळे धार्मीक आनी संस्कृतीक कार्यक्रम जातात सद्या चालू आशिल्लो चैत्र म्हयनो हे चैत्रांत चैत्र नवरात्र जाता चैत्र पाडव्या पासून ते रामनम दर दिसा देवळांत किर्तन आसता आनी फुडें मागीर रामनम पासून हनुमान जयंती पर्यंत ही खेत्रां चलता कार्तीक म्हयन्यांत कार्तिकी एकादशी आसता ते निमतान दिंडी भजन अश्यो कार्यावळी जाता मार्गशीर्श म्हयन्यांत कालो जाता सात दीस चलपी ह्या काल्यांत प्रत्येक दिसा वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान देवाची मिरवणुक जाता आनी दर म्हयन्याक दोन दसमी येता ह्या दोन दसमीक पालखीचो उत्सव आसता दसऱ्याचो उत्सव हो एक मोठो उत्सव गांवांत जाता सांस्कृतीक कार्यावळी खुबश्यो जाता नाटकां जाता लोकोत्सवाचे कार्यक्रम जाता फुगड्यो सर्ती जाता तें भायर सरस्वती पुजनाचे वेगळे कार्यक्रम हे घडोवन हाडटात वर्साक एकदां भजनी सप्ताह जाता आदले दिसा दनपारच्या बारांक सुरू जाल्लो हो हे भजनाची कार्यावळ दुसरे दिसा बारा मेरेन चलता